हेलौ

स्ट्रबेरि बिफांआथ' दङ आमफ्राइ गायनाय गानाया आलि हा आलि खोबाय दा औ आलि खोनायनि उनाव प्लास्टिक बदो प्लास्टिक बनानै बे प्लास्टिकखौहाय फांसेनि फांसेनि थुफ्लंदो गायदो आमफ्राइ दै लुनानै होनांगौ जोथोन लानांगौ आमफ्राइ मोजां फिफां जानानै फिथाइ थाइबाय आमफ्राइ फिथाइयाथ' मोजां फिथाइ मोनो आङो आमफ्राइ बिदिनो थेमा फिसा माबायोब्ला पन्चास टाका थेमा आमफ्राइ थेमा गेदेरनावब्ला एक्स' टका थेमा बिदि फानो आरो खोनादों औ बिफां बिफांखौ ना औ नों फैदो नायनानैहाय लांनानैहाय दामखौ मिलायनायसै आमफ्राइ लांना गायहैदो नों

आमफ्राइ गायनायाथ' बिदिनोसै बे आलि खोनानैहाय प्लास्टिक बनांगौ आलिआव आमफ्राइ थुफ्लंनानै गायनांगौ नै एरैनो गायनोथ' आं बारा बुरजा बारा बुरजा गायाखै इरैनो सारी बिघा बायदि गायदों बे मोजां फिथाइ मोनो बेजोंनो जथेस्थ' थोयो

औ औ औ औ मिलायनानै हरगोन खमायनानै औ औ औ दे होनब्ला दोन्नायसै

औ दे दे